रांदि जी ॻाल्हि कई वञे त रांदि जे मामिले में मूंखे हूंअं त फुटबॉल मैच वधीक पसंदि आहे पर क्रिकेट बि ॾिसंदी आहियां ऐं ख़ासि करे इंडिया पाकिस्तान जो क्रिकेट मैच हुजे त उहो मिस न कंदी आहियां ऐं ॾिसंदा त असां टीवीअ ते ई आहियूं ऐं फुटबॉल मैच कॾहिं दफ़ा लाइव ॾिसंदा आहियूं ऐं इहो इन ते टीवीअ ते बि ॾिसंदा आहियूं छोजो मुंहिंजे पुट खे फुटबॉल मैच पसंदि आहे उहो को बि मैच मिस न कंदो आहे त इन करे उन सां गॾु वेही करे मां फुटबॉल मैच ॾिसंदी आहियां इन खां सवाइ मूंखे रैसलिंग ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु आहे टैन स्पोर्ट्स ते ईंदो आहे रैसलिंग उहो मां कॾहिं मिस न कंदी आहियां ॾाढो शौक़ सां ॾिसंदी आहियां तंहिं हूंदे बि क्रिकेट मैच खे कॾहिं मिस न कंदी आहियां